इक होर क्वेशन पुट कीता जेह्ड़ा न्यूज़ पेपर ऐ मीडिया ऐ इंक्रीज नॉलेज सानूं कि'न्नी नॉलेज देआ दा ऐ में ते आखना इ'न्नी नॉलेज देआ दा ना मतलब में चार बजे बैठना होना सबैह्रे इ'न्नी अखबार पढ़ना होना इ'न्नी नॉलेज होई जंदी ऐ क्रिकेट दे बारे च क्या दूऐ दे बारे च मतलब केह् होआ दा दुनिया बिच हर इक चीज दी नॉलेज दिंदी न्यूज़ पेपर अज्ज कल दिक्खेओ तुस इंग्लिश दी बी आई गेदी ऐ इंग्लिश न्यूज़ पेपर बी आई दे हिन्दी आई बी गेदी ऐ हर इक भाशा बिच तुसें न्यूज़ पेपर लेई सकदे हो कोई मतलब ऐसी मतलब कोई भाशा निं ऐ जेह्दे बिच न्यूज़ पेपर निं चला दा ऐ हर इक चीज च न्यूज़ पेपर चला दा ऐ कोई बी कम्म कोई बी गौरमेंट कुछ करा दी ऐ हर इक चीज न्यूज़ पेपर उप्पर पैह्लें छपोई जंदी ऐ चौबी घैंटें दे पैह्लें पैह्लें छपोई जंदी ऐ अज्ज कल जित्थें बी जाह्गे आखदे नी दूरदर्शन हर इक चीज दिंदी न्यूज़ पेपर केह्ड़ी चीज़ निं देआ दी ऐ नॉलेज थाह्नूं बधांदी बी ऐ जेह्ड़े स्कूल दे अज्ज कल दे दिक्खेओ कोई बी रिजल्ट रजूल्ट पैह्लें नेट पर आंदे फिर न्यूज़ पेपर उप्पर आंदे मतलब न्यूज़ पेपर इक ऐसी चीज़ ऐ कि थाह्नूं मतलब कन्फर्म होई जंदा कि मेरा नंबर इस टैम पक्का ऐ कोई बी अगर तुस गौरमेंट दी सीट कड्ढदे ओ ना अगर न्यूज़ पेपर उप्पर थुआढ़ा नांऽ नेईं ना आया एह्दा मतलब तुसें ओह् ऐनी ऐ हकदार निं ऐ अज्ज कल न्यूज़ पेपर उप्पर हर इक चीज आंदी ऐ ते नेट ते चलो साढ़ी टेक्नोलॉजी ऐ ई ऐ सब तों पैह्लें उ'ऐ ऐ लेकिन जेह्ड़े न्यूज़ पेपर न सानूं साढ़ी नॉलेज बी बधांदे ऐ इक ते जेह्ड़ा नंबर मेन नंबर जेह्ड़ा होंदा सानूं गौरमेंट दी जेह्ड़ी नौकरी मिली दी होंदी ऐ ओह् बी अगर न्यूज़ पेपर नेईं ना आये ते मतलब मतलब पूरे नौकर नेईं होए दे मतलब गौरमेंट दे खाते बिच ते गल्ल एह् ऐ कि न्यूज़ पेपर सानूं नॉलेज बी दिंदी ऐ पैह्ला दूई जेह्ड़ी ऐ कि हर इक चीज दा कोई ना कोई मतलब कम्पेयर करदी ऐ कि एह् टेक्नोलॉजी कन्नै कम्पेयर करा दी ऐ जनरल नॉलेज बधा दी ऐ साढ़ी थिंकिंग बड़ी अच्छी करा दी ऐ अगर तुसें ई सबैह्रे लोग आखदे नी सबैह्रे उट्ठियै चाह् चाह् कोला पैह्लें होनी चाहिदी अखबार ते बड़ा स्हेई चीज ओह् ओह्दे कन्नै बंदे दा माइंड फ्रेश रौहंदा कि सानूं बाह्र दी गल्लां पता चलदियां कि बाह्र केह् होआ दा दुनिया बिच केह् नेईं होआ दा ऐ स्टेट बिच केह् होआ दा डिस्ट्रिक्ट बिच केह् होआ दा हर इक चीज नॉलेज दिंदी ऐ थाह्नूं पता अज्ज कल न्यूज़ पेपर पर प्रधानमंत्री कु'त्थें दौरे उप्पर जा दे केह्ड़े हौरे पर नेईं जा दे ऐ हर इक चीज न्यूज़ पेपर देई ओड़दा ऐ अज्ज कल अखबार पैह्लें देई ओड़ दियां कि न्यूज़ पेपर इ'न्नी स्हेई चीज बनी चुकी दी ऐ अज्ज कल दे टैम बिच ते पर्सनली में उ'नें ई मैसेज देना चाह्न्नां ऐ कि न्यूज़ पेपर जेह्ड़े मतलब कि नेईं दिखदे ऐ मतलब कि ओह् प्लीज करियै न्यूज़ पेपर गी दिक्खा करो थुआढ़ी ते कन्नै नॉलेज बड़ी बधनी ऐ तुसें एह्दे कन्नै मतलब उप्पर स्टैंड लैना एह्दे बिच एडवांटेज बड़ियां ऐ डाटा पूरा क्लियर करना क्रिएटिव इवेंट्स बड़े गै जादा होई गेदे यार मतलब में बयान निं करी सकदा शब्द निं हैन मेरे कश न्यूज़ पेपर बास्तै न्यूज़ पेपर इ'न्नी लेवल उप्पर पुज्जी दे ना अज्ज कल सिस्टम चला दी स्हेई गै ऐ न्यूज़ पेपर बाकी गल्ल एह् ऐ कि अप्रीशीएट करो यार जेह्ड़ा न्यूज़ पेपर नेईं सुनदे ऐ नेईं मतलब दिखदे ऐ हर इक चीज ऐ न्यूज़ पेपर पर अज्ज हर इक चीज में आक्खा दा बयान निं करी सकदा शब्द निं में पैह्लें बी बोलेआ कि मिगी शब्द निं ऐ एह्दे बास्तै न्यूज़ पेपर अज्ज कल बड़ी एडवांस लेवल दी बनी चुकी दी ऐ सबैह्रे उट्ठियै दिक्खेआ अज्ज कल युवा जेह्ड़े ऐ ना मतलब जि'नें पेपर कड्ढनां ऐ कोई बी अज्ज कल जि'यां दिक्खेओ तुसें नमां स्टॉक मार्केट ऐ उ'नें पैह्लें दिक्खनां पौंदा रेट दिक्खनां पौंदा कि केह्दा रेट गोभी दी रेट कि'न्ना ऐ दाल दा रेट कि'न्ना ऐ सारा कुछ दिक्खनां पौंदा स्टॉक मार्केट जि'यां अज्ज कल एह् सिस्टम ऐ ट्रेडिंग बिच बी इ'यै सिस्टम चला दा अज्ज कल मतलब न्यूज़ पेपर इक इ'न्नी नॉलेज एह्दे बिच बी तुसें अर्निंग बी करी सकदे घर बैठियै इ'न्ना न्यूज़ पेपर गी डिज़ाइनिंग बी करी सकदे हो अज्ज कल दिक्खेआं सोशल मीडिया पर तुसें डिजाइनिंग आह्ला बड़ा सिस्टम चली दा न्यूज़ पेपर दे लोगो मिला दे अज्ज कल अलग अलग लोगो मिला दे मतलब फोटोस आई गेदे ऐ दिक्खे तुसें बी पिछले बारी मतलब पिछले साल दो ज्हार त्रेई बिच दिक्खेआ तुसें लोगो आई गेदे में नी फेसबुक उप्पर न्यूज़ बी दिक्खी ऐ मतलब न्यूज़ पेपर दा इ'न्ना नांऽ चली चुके दा अग्गें कोई स्हाब निं ऐ न्यूज़ पेपर दिक्खेओ ओह् इंग्लैंड तक ऑस्ट्रेलिया कनैडा एड्डे एड्डे दूर तक न्यूज़ पेपर दा नांऽ दिक्खेआ जे न्यूज़ पेपर बिच अगर बंदा नेईं आया ते मतलब ओह्दा कोई फायदा निं न्यूज़ उप्पर बिच बंदा आना चाहिदा बंदे दा ब्रैंड बनदा बंदा दा न्यूज़ पेपर इक ऐसी नॉलेज दिंदी ऐ होर बंदे ई अग्गें बधांदी ऐ में ते इ'यै जेह्ड़े युवा जेह्ड़े अज्ज कल फोनें ई लग्गे दे रौहंदे फोन ते इक मतलब इक थुआढ़ी टेक्नोलॉजी ऐ न्यूज़ पेपर आह्ली साइड बी ध्यान देओ कि कि'न्नी मतलब कि'न्नी साढ़े बास्तै फायदेमंद ऐ ओह् इंक्रीज़ साढ़ी करा दी ऐ नॉलेज कि'न्नी इंक्रीज करा दी ऐ थिंकिंग साढ़ी इ'न्नी एडवांस बिच करा दी ऐ कि लोकें गी बी पता चलना कि निं यार सबैह्रे उट्ठियै बंदा न्यूज़ पेपर पढ़दा ऐ मतलब में सोची निं सकदा कि इस चीज दे बारे च कि मतलब में कि'न्ना स्हेई करा दी ऐ ओह् न्यूज़ पेपर साढ़े बास्तै बाकी सारें गी मेरे बास्तै इ'यै कि मैसेज पैह्लें बी आखेआ हा थाह्नूं कि हर इक बंदे गी मैसेज देओ कि चार बजे उट्ठियै न्यूज़ पेपर पढ़ो बड़ी नॉलेज दिंदी ऐ एह् साढ़े पिंड दा बंदा ऐ इक ओह्दा नांऽ काका काका ऐ ओह् बंदा चार बेऽ अखबार उस बंदे ने पढ़नी ई पढ़नी ऐ इ'न्नी स्हेई बंदा उस बंदे ई नॉलेज ऐ उस पेपर निं दित्ती दी ऐ पर अज्ज ओह् गौरमेंट दी जॉब लै लेई ऐ उस बंदे ने न्यूज़ पेपर पढ़ी पढ़ियै बंदे ने पढ़ाई कक्ख निं कीती घर सिर्फ न्यूज़ पेपर पढ़ी उ'न्ने ते बंदा अज्ज फोर्थ क्लॉस दी मतलब सीट कड्ढी दी उ'न्ने एम टी एस दा मतलब बंदा बनी चुके दा ते बाकी यार ओह्दे बास्तै तालियां दो बारी में मारगा कि बंदे ने न्यूज़ पेपर पर केह् केह् सिक्खेआ ते में शब्द बयान निं करी सकदा उस बंदे दे बंदे न्यूज़ पेपर पर कि'न्ना कुछ सिक्खियै असें लोकें गी बी समझाना चाहिदा ते आपूं बी समझना चाहिदा